सुबह उठै छियै तऽ पहले अथी मैनाके चिड़ै चुरमुके पानि देलहुॅं दाना देलहुॅं आर देलहुॅं ओकरा खाइ लए ओकरा पानि देलहुॅं ओकरा बड्ड ढक्कन शमे पानि दै छियै पीयै लए आ तेकर बाद जे छै ओ माल जालके सेबा सत्कारमे ओकरा जे छै से ओ झाड़ू बहारू अपना भैरि अपना नहि छै गाय माल तऽ दुसरोके देखै छियै तऽ कनी साफ सफाइ ओकरा कनि टा कैरि दियौ ओ माल जाल ओकरा गोबर छै जादा ओकर केना गोबरमे रहतै ओ ओकरा साफ कैरि दियौ ओकरा हियो तऽ ठण्ढामे बान्हू ओकरा धो धुलबए दियौ मोटर चलाए कए पानी से ओकरा धो दियौ ओकरा डेंग मच्छर बला दबाइ दियौ ओकरा ओ बुरुस सऽ ओकरा झारि दियौ पएरके नाखुनमे ओकरा मट्टी लागै छै तब ने ओकरा सऽ दूध लेतै ओहने दूध खैतै दूधमे बहुत भीड़ छै दोसर सऽ दूध लाबैमे जे छै ने ओहोमे तऽ पानि मिला दै छै आ अपन दूध जे कनियोँ टा रहै छै ने अपन दूध दूध छियै दोसराके दूधमे अपन दूध नहि छियै ओ खाली पानिके ओ ओकर एक गिलास दूध नहि पीबू जे अपना कलके एक गिलास पानि पी लिअ ओ बराबर छियै आ अपन दूध छियै अधो किलो निकाललियै ने गाय सऽ अपन दूध दूध छियै ओ पानि नहि छियै आ दोसराके एको किलो दूध छै ने ओ पानिये छियै कलके पानि एक गिलास भैरि लिअ ओ एक लीटर दूध पी लिअ ओ बराबर भए जायत अपन चीजमे आओर दोसराके चीजमे बहुत फर्क छै ओहए लिए माल मबेशी पोसनाइ जरूरी छै रखनाइ जरूरी छै ओकरा शाम कए मन दबाइ छिड़ैक दियौ मच्छरदानीमे ओकरा राखियौ फेर सुबह जे छै ओकरा आठ बजे रातिमे ओकरा जे छै से एक बार देख भाल करके मच्छरदानी गिरा दियौ ओकर बादमे फेर सुबहमे चारि बजे ओकरा निकालियौ ओकरा निकालि कए फेर गोबर उठाबियौ गोबर उठा कए ओकरा सानी लगाबियौ चारा भुस्सा सब चीज मिलाए कऽ सानि कए फेर गोबर उठाबियौ ओकरा फेर झाडू लगाबियौ साफ सफाइ करू

तब ओना माल जाल ओकरा सेवा सुखरा करै छै तऽ ओ माल जाल ओकरा कहलकै बहुत जे छै गाय मालके पालैमे जे छै चौंतीस देवी देवता ओहिमे बसल रहै छै इंसान ओ नहि पालना चाही मगर गाय मालके तऽ पोसनाइ पालनाइ बहुत जरूरी बात छै ओहिमे जे छै से चौंतीस देवी देवता छै गाय मालमे इंसानमे कोइ देवी देवता नहि बसै छै ओकरा जे छै ओकरा अच्छा ढंग सए राखू ओकरा पालू तऽ ओकरा मे पैसा छै पैसा छै प्रेम छै देवता छै ओकरामे सब चीज छै ई चीज नहि छै ओकरा रखनाइ छै ओकरा सब चीज मच्छर माँछी सऽ बचेनाइ छै जब दूध खैनाइ छै तब

टाइमपर ओकरा बन्धनाइ छै टाइमपर ओकरा धोइनाइ छै सब चीज ओकरा करनाइ छै ओकरा साथ मे जे छै सब चीज ढेबा ओकरा करैलए पड़तै तब उ अपना गाय के दूध उ खए सकै छै